मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे की मैं गाँव का एक बासींदा हूँ और मुझे दूध के बारे में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था इसलिये मेरे पिता जी से या यूँ कह लीजिए मैंने अपने पिता जी से सलाह ली क्या पिता जी एक गाय और एक भैंस पाल लें तो पालने के लिए मेरे पास बहुत कठिनाइयां थी कुछ पैसे पिता जी से लेने के बाद मैंने एक गाय पाल ली सबसे पहले गाय पाली गाय पालने के लिए मैंने मार्केट से गाय खरीदी बहुत सस्ती छोटी सी गाय खरीदी कि पैंतीस से लेके चालीस हज़ार में मुझे गाय मिल गई और गाय मिलने के बाद आई मेरे यहाँ उसने बच्चा दिया बच्चा देने के बाद कई कठिनाइयों का सामना पड़ा इलाज के लिए गाय की कुछ बीमारी के वजह से इसलिये मैं बहुत परेशान रहा परेशान होने के बाद पहले सरकारी हॉस्पिटल ब्लॉक में वहां पे गाय का एक डाक्टर से सलाह लेके कुछ दवाइयां ली दवाइयां लेने के बाद पहले गाय को खिलाई जैसे कि गुड़ है खिलाई करीब पन्द्रह दिन के बाद मेरा दूध गाय का अच्छा होने लगा होते होते जैसे करते कई दिन बीत गए मेरा करीब एक महीना बीत गए एक महीना जब बीतने के बाद जो गाय पहले देती थी बच्चा देने के समय ढाई लीटर देती थी उसके बाद आठ महीने बाद आठ लीटर दूध देता है और वो गाय देती है इसलिए वो मैं हॉस्पिटल से काफ़ी बार जुड़ा रहा फिर ऐसे करके कुछ पैसे मैंने एकत्रित किए एकत्रित करने के बाद एक फिर डॉक्टरों से मैंने सलाह ली कि हाँ भैंस ले लें और ये एक परेशानियां आगे आ सकती है तो अच्छा रहेगा तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि एक आप भैंस ले लीजिए तो मैं कुछ दूरी पे एक मार्केट लगती है हमारे यहाँ से सात आठ किलोमीटर मैं वहां पे गया जाने के बाद मैंने एक भैंस खरीदी कुछ पैसे मेरे पास कम थे तो पैसे कम होने के वजह से मैंने पिता जी से पैसे लिए पैसा जब मैंने पिता जी से लिया तो भैंस हमने खरीद ली जब खरीद लिए तो भैंस भी हमारे लगने लगी बच्चा दे चुकी थी उस समय कोई परेशानी नहीं थी लेकिन तीन महीने बाद एक बार फिर परेशानी आने के बाद फिर मैंने दवाइयों के बारे में सोचा कि इसकी दवाई करवाई जाए वर्ना मेरा पैसा डूब जाएगा इसलिए फिर मैं उसी जगह डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुँचा जो कि सरकारी संस्था है ब्लॉक की उसमें जानवर का हॉस्पिटल बना हुआ था साथ में वहां गया वहां जाने के बाद तो मुझे डॉक्टर ने अच्छे इलाज के लिए सब कुछ जो कुछ है उन्होंने किया और वो गाय भी मेरी अच्छा पैसा देने लगी भैंस भी मेरी ठीक हो गई भैंस लेने के बाद दूध के बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैं अब यही चाहता हूँ कि मैं एक बिज़नेस यही करना चाहता हूँ गाय और भैंस और दूध का दूध का ही बिज़नेस करना चाहता हूँ आगे मैं जिस लाइन पे हूँ उसी लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ अब बढ़ने चाहने के लिए अब ये गाय का दूध और भैंस का दूध गाय का गाँव में बेच लेता हूँ भैंस का दूध एक डेरी पे बेच लेता हूँ जो कुछ पैसे मिल जाते हैं और जो पैसे मिल जाते हैं अपना उससे परिवार चलाता हूँ और आगे ये कोशिश ये कर रहा हूँ कि मुझे एक अभी गाय और लेनी है जो कि गाय मुझे बहुत प्यारी है और जो भैंस उस मात्रा में दूध देती है आठ लीटर और मेरे पास जो गाय है इस समय बारह लीटर देती है एक मैं और कोशिश करना चाहता हूँ कि बारह लीटर लमसम की मुझे एक गाय और चाहिए और मुझे गाय और भैंसो से बहुत प्यार है और दूध का ही हमारा ये परिवार चल रहा है इससे बस थैंक्यू धन्यवाद